हमरा नहि बुझाइए कि कानूनी व्यवस्थामे कोनो पक्षपात अछि ई कोनो जज या कोनो न्यायाधीशके अपन विवेक अछि कि ओ कोनो परिस्थितिमे केहन न्याय करैत अछि एक्के परिस्थितिमे हम दू व्यक्तिकेँ जँऽ खड़ा करी तऽ दुनू व्यक्तिके न्याय अलग अलग भऽ सकैए तऽ एहि लेल हम कोनो न्यायाधीशकेँ ई नहि कहि सकैत छी कि जे हुनकर न्याय गलत छनि हमर संविधानके अनुरूप अहाँकेँ कोनो न्याय लेल जँ अहाँके विरोध या या कोनो न्याय लेल अहाँके अपील करबाक अछि तऽ ओकरा लेल प्रावधान अछि अहाँ हाइ कोर्ट आ सुप्रीम कोर्टमे अपील कऽ सकैत छी तऽ हम नहि बुझैत छी कि एहिमे कानूनी व्यवस्थामे कोनो तरहक कोनो पक्षपात अछि आ अविश्वास कानूनके प्रति या अविश्वास न्यायके प्रति संविधानकेँ या लोकतान्त्रिक संरचनाकेँ कमजोर करैत अछि तऽ नागरिकके तौरपर हमरसभके पहिल आवश्यक्ता ई अछि कि हम अपन संविधानपर अपन लोकतन्त्रपर अपन न्याय प्रक्रियापर ध्यान ध्यान राखी विश्वास राखी न्याय प्रक्रिया भारतके बहुत स्लो छै बहुत प्रक्रिया बहुत फास्ट नहि छै तऽ एहि चीज लेल जे नागरिक छथिन हुनकासभके कहिओ कहिओ परेशानी होइत छनि से कोनो बेजाए गप्प नहि अछि कि परेशानी नहि अछि परेशानी अछि मुदा हम भारतके जे जनसङ्ख्या देखैत छियै विवाद देखैत छियै ओ धरिके देखैत यदि हम ई बुझियै कि प्रक्रिया किया धीरे अछि तऽ ओहि लेल हम नागरिक अपने जिम्मेदार छियै हम बुझैत छी कि यातायात नियमके तहत हमरा हेलमेट पहिरनाइ आवश्यक अछि मुदा हम हेलमेट नहि पहिरैत छी ओ न्याय प्रक्रियामे गेल जे कि अनावश्यक एकटा विवाद बढ़ल ओ अनावश्यक विवाद छलै हम ओकरा एवोइड कऽ सकैत रहियै हेलमेट पहीर सकैत रहियै हम न्याय तऽ एक एकतरफा हम जे न्याय व्यवस्थापर अङ्गुरी उठाबी तऽ से गलत हेतै एज नागरिक हमसभ सजग नहि छी हमसभ अपन अधिकार लेल ठाढ़ छी मुदा अपन कर्तव्य लेल ठाढ़ नहि छी से पहिल कमजोरी हमरसभके जाहि दिन भारतके नागरिक अपन कर्तव्य लेल ठाढ़ हुअ लगतै ताहि दिन न्या न्याय प्रक्रिया सेहो तरीकासँ चलऽ लगतनि आ न्याय प्रक्रियामे या कानूनी प्रक्रियामे लोक कहैत छथि कि भ्रष्टाचार बहुत अछि भ्रष्टाचार मूलतः अछि भ्रष्टाचार अछि मुदा एहूके रोकैलेल हम अहाँ नागरिके आब जिम्मेदार छी आ हमरासभके जिम्मेदारी उठाबय पड़त